जी हाँ मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं उन किताबों मे से एक किताब द सीक्रेट द रहस्य बहुत मुझे अच्छी लगी उस किताब के अंदर इस पृथ्वी पर होने वाले मानव के साथ जो घटनाएं जो घट रही हैं उसके बारे में बताया गया आपका जीवन क्या है आप ज़िंदगी में क्या चाहते हो अब तक आपने क्या किया अपने स्वास्थ्य को लेकर अपने धन को लेकर आने वाले समय को लेकर आप प्रकृति को हमेशा धन्यवाद दें इस किताब मे ये बताया गया है कि आपको अगर पैसा चाहिए तो उसमें एक ब्रह्माण्डीय ऊर्जा आपको भेजनी पड़ती है एक कृतज्ञता का भाव रखना पड़ता है उस कृतज्ञता के भाव के तहत आपको क्या चाहिए वो आपको भेजना पड़ता है और ये किताब नि संकोच बहुत अच्छी किताब है और मुझे बहुत अच्छी लगती है इसका एक दूसरा किताब द जादू है वो भी इसके विचारधारा से बिल्कुल मिलती जुलती है और मेरे विचार इस किताब को पढ़ने का बहुत बड़ा है और मैंने इस किताब को कई बार पढ़ा है ये मुझे बहुत अच्छी लगती है